یقینی طور پر آسان لفظ میں جواب یہ ہے کہ بائک چلاتے وقت سر کی حفاظت کے لیے ہیلملمٹ بہت ضروری ہے اور ہیلملمٹ سے ہماری حفاظت بھی ہوتی ہے ایکسیڈینٹ وغیرہ سے سر پہ کم چھوٹ آتی ہیں ہاتھوں کو بچانے کے لیے دستانے اور آنکھوں کے لیے چشمہ بھی بہت ضروری ہے پیاز بجھانے کے لیے پانی کی بوتل یا بیگ ساتھ میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے چھوٹی موٹی مرمت کے لیے ملٹیٹول کا آتا ملٹیٹول کام آتا ہے اسے بھی رکھنا ضروری ہے ٹائر پینچر ہو جائے تو بیچ کاٹ اور پمپ چاہیے یہ سب بھی ضروری ہے چین ٹوٹ جائے تو چین ٹول اور اضافی کڑیاں مدد کرتی ہیں زخمی ہو زخمی ہونے پر فاسٹ ایڈ کارڈ ضروری ہے طاقت کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھیں راستہ دیکھنے کے لیے نقشہ یا جی پی ایس اہم ہے جس کے سہارے ہم راستہ اختیار کر سکتے ہیں ایمرجنسی میں کال کرنے کے لیے فون بھی ضروری ہے کچھ پیسے یا کارڈ بھی ساتھ رکھیں تو اچھا ہے اس سے ہماری سہولت ہوگی یہ چیزیں آپ کے سفر کو محفوظ اور آسان بناتی ہیں